आङो जोंनि ओनसोलनि जेनेबा सुथेनाय हेबनायनि सोमोन्दै बुंला आङो आंनो सि दाखानाय दाफेरग्राखाय आङो मोनसे आगरनि सोमोन्दैनो बुंनोसै बर'नि सि सोरजिनाय होनोब्ला जेनेबा गोबां महर होनो गोनां जायो आगरजोंसो जोंनि सि जोमफोरखौ समायना नुयो बेबायदिनो आं मोननैसो आगरनि मुं बुंनोसै मुंदांखा बर'नि गोदो गोदायनि जेरै दाउराइ मोख्रेब फारेव मेगन आगर गुबै बिनि अनगायैबो थाइगिर बिबार हाजो आगर दिंखिया आगर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मुंदांखा जोंनि बर' आइजोफोरनि सियाव आगरफोरा बेरखाङो आरो आं सिगांनिफ्रायनो सि दाफेरनाय हिसाबै सिखौ जों माबोरैहाय जुरिजेनो दाजेनो बिनि सोमोन्दै बुंलांनोसै जों गिबि गिबियावनो हाथाइ बाजारनिफ्राय खुन्दुंखौ बायनानै लाबोनानै सोरखियाव सोयो फारसेथिं जेनथेर थायो जेन्थेराव मुस्राखौ लगायनानै जों मुस्रा सायो आरो खुन्दुंखौ बिनि उनाव जों थोजासे मुस्राखौ सााानानै लायो बेसेबां लाबा जेनेबा जि खानसो जों सि सोंनो थाखाय बेसेबांसो केजि खुन्दुं आरो बेसेबांसो मुस्रा सानांगोन जों बेखौ गावनो थि जखा खालामनानै हिसाब खालामनानै लानांगोन आरो जेनेबा जों गामसाखौनो दाबाय गामसायाव जि खान गामसा दानोब्ला जोंनो दालाइ सोंलायै जोंनो नै केजिसो खुन्दुं नांगौ बेखौ जोंङो सोंनायनिखौ जेसेबां नांगौ बेखौ साख'नानै लायो बिनिफ्राय जोङो सोंखां सोङो सोंनायनि उनाव जोङो बेखौ नो खनो नो सिंथिं बाथिनै आरो साथिं बाथिनै खन्नानै जोङो नोखौ खन्नानै लायो बिनि उनाव जोङो खायो बिदिनो खानायनि थाखाय सि खानायनि थाखाय जोंनो गोबां खुन्दुंनि जगार नांगौ जायो दुरुंनि जगार नांगौ जायो दानो थाखाय सालखुन्थाखौ आलायनो थाखाय सालखौ आलायनो थाखाय जोंनो खुन्था थंब्रैबो गायनो गोनां जायो आरो बेबायदिनो जोङो सिखौ सि दानोबा जोंनो अनेक गनसा गनसि जगार नांगौ जायो बे जगारखौ जों फारसेथिंनिफ्रायनो खालामनानै लाजोबनो गोनां जायो आरो सि गांसे दिहुननोबा साधारन' नङा बुहुत खस्थ'नि गेजेरजोंसो बुहुत जगारनि गेजेरजोंसो जों सि गांसेखौ दिहुननो हायो बिनिखायनो जोङो आजिखालि दाग्राबो गैयिलाय सिफोराबो बुहुत दाम जाबोदों बिदिनो जोङो फालि गांसे दानोबा बिदिनो सोंदो गावनि गोसो जानाय बायदि आगरफोरखौ जोङो गावनि आखाइजों दानाय सिफोरखौ गावनि गोसो बायदि आगरबो जों थिखांनानै लानो हायो बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि जोङो नाजानानै गावनि आखाइजों जुदि सिफोरखौ दानानै लानो हायोबा गावखौनो गोबां रां खरसानिफ्राय गावखौनो बासायनानै लाखिनो हायो मानोना दानि दिनाव गामसा दख'ना बायनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि रां बुङो दामफोरखौ बुङो बिनिखायनो जों गोसो बायदि न'वावनो बेफोरखौ सोलोंनानै लानानै न'वाव दानानै लानो सेस्था खालामनांगौ बारा गोरा दङा सिनि जगार सोलोंबा एसे सोलोंबानो सिखौ जों दानो रोङो दानो हायो गोसो खालामनांगौ गावनि आखाइजोंनो दानानै लानाय सिफोरा मोजां जायो जगारखिनिखौ लानानै सिफोरखौ दानानै लानो हा हायो आरो नोङो बायनांगौबा आजिखालि बा हाथाइ बाजाराव गोबां रां थाङो नालाय बिनिखायनो गोसो बायदि सोंनानै न'वावनो गोबां सिखौ दिहुन्नानै लानो हायो आङो बुंनो थाङोब्ला हाजो आगर दाउराइ मोख्रेब आगर गुबै बेबायदि सिखौ बिरात मोजा मोनो आरो गाननो आङो पलिस्टार हारिनि पलिस्टार जातिनि गान्नाय जोमनायखौ मोजां मोना थारमाने बे पलिस्टार जातिनि सि जोमफोरा गान्नाय जोमनायफोरा गर'म जोयो नाथाय जोंनि बे माथा गुबैयै आलुवा खुन्दुंनि खुन्दुंफोरा गान गान्नायाव दिगदार होआ गुरै आरो गर'म बोथोरफोरावबो माथा बे गुबै खुन्दुंनिफोरा गुसु जायो देहाया खस्थ' मोना गर'म जाया बेबायदि आरो जों बिनिखायनो गावनि आखाइजों जगार लानानै मा मा जगार नांगौ बेखौथ' आं बुंखाबायआनोसै बेखिनि जगारखौ लानानै जोङो आइजो माहारिफोरा न'वावनो गावनि फिसाइफोरनो हाथाराबाबो गामसाफोरखौ दानानै गानहोनो हायोब्ला मोजां जायो रोङोबो गाव रोंनानै आरो गथ' ग'थाइखौबो फोरोंनो हायो उन जोलैफोराबो जाहाथे बे सि दानाया दानाय आदब खायदाखौ रोंलाङो जों गावजों लोगोसे गावनि गथ' ग'थाइफोरखौबो बेफोरबायदि गोदो गोदायनि नियम खान्थि आसारखान्थिखौ फोरोंनानै गालांनो हायोबोला जोंनि इयुन जोलैआबो संसार जानायाव एसे सुबिदा जायो मानोथो ओरैनो जोङो जानला मोनलायावनो रां बाहायनो गावनि आखाइजों रोंखानायखौनो बेबायदि आरो